हेलौ औ औ औ आं बिनि द्राइ बासनि द्राइबार

औ औ बिसिमाव जिबा रोजासो होदो नामा दां

एरैनोथ' जोंनियाव ब्रैजिनै जन गाखोजायो हागोन हागोन उसुबिदा गैया ओहो

आटसा आटसा दे दे दे आं हानाय आं हानाय मानि नाजानोसै फुङाव थांनो दे होनबा नोंथां औ औ औ औ नोंथाङा कलेजनि माबाफोर बिबानाव दङ नामा आटसा मोजाङानो जादों दे मोजाङानो जादों ओरैनोथ' आङो एसे एदबानस लानाय जायोमोन नोंथां बेफोरखौ गुगल फे फ्राव हरनो हागोन नामा आटसा थिखयैनो दं थिखयैनो दं जिखिया होनबा आङो नोंथांनो आंनि एकाउन्ट माबाखौ वाथसाबाव हरगोन हरनानै दोनगासिनो नोंथां औ औ बिदिब्ला आङो गाबोन फुङाव कलेज लांगोनायाव थाहैनाय जाथोंसै अह बिदिब्ला दोन्थ' लायनोसै नामा नोंथां औ औ दे दे